जी बताइए हाँ जी शुभम मेकैनिक से बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा इंजन बैठ गया है हाँ अभी आप कहाँ हो अच्छा अच्छा नहीं एक्चुअल्ली क्या है सर अभी कोई लड़का है नहीं और वो जो गाड़ी है ना टो करवा के लानी पड़ेगी पहले टो करवा के किसी से हमारे तो या फिर किसी कार से टो करवानी पड़ेगी आपको हाँ हाँ तो हमारे पास से तो अभी दो तीन घंटे बाद हो पाएगा आप एक काम करना आपके परिवार मे किसी और की कार होगी तो आप उससे टो करवाके यहाँ पर ले आइए

कार कौन सी है सर आपकी अच्छा अच्छा हुंडै क्रेइटा सर्विसिंग कब से नहीं कराई थी आप ने अच्छा अच्छा दो महीने हो गए फिर भी सीज हो गया इंजन दो महीने पहले हुई थी मतलब है ना हाँ ऐसा तो होना नही चाहिए फिर भी कुछ मेजर प्रॉबलम होगा उसमें पुरानी है क्या ज़्यादा अच्छा अच्छा हाँ फिर तो हो सकता है उसमें क्या है ये इतना पुराना मॉडल है तो उसमें हो सकता है ठीक है सर वो उसको है ना क्या करना पड़ेगा आपको टो करवा के आप ला लो और इंजन सीज होता है तो उसका अराउंड बीस हज़ार के ऊपर ख़र्च आता है सर हाँ पूरा मतलब पूरी सर्विसिंग को होती है उसमें और इंजन खुलता है और जो जो पार्ट्स ख़राब हुए होते हैं वो ठीक करने पड़ते हैं

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल और अगर इनसोरेन्स होगा आपका तो आपको फिर उससे मिल जाएगा कम ज़्यादा की बात नहीं है हाँ क्योंकि हम लोग काम अच्छा कर के देते हैं इस लिए हाँ और जो भी ख़र्च होगा इनसोरेन्स से मिल ही जाएगा आपको उसमें है ना

तो आप ले आइए है ना हाँ हाँ आप ले आइए मैं यही पर हूँ अभी है ना ओके ओके ओके ओके बाइ ओके ओके ओके